लेखनके सभसँ चुनौतीपूर्ण हमरा पहलू अछि हमरा लेल कथा लेखन कथा जे आइ लिखै छी हमर लिखयके जे प्रयास करैत छी हमसभ जे कथामे दृष्टान्त होइत छै जे दृश्यके जे हमसभ भाव रूपसँ जे दृश्यके हमसभ व्यक्त करय चाहैत छी लेखनीके रूपमे ओ ठीकसँ नहि भऽ पबैए हमरासभ लेल आ इएह चुनौती अछि जे दृश्य हम भावके माध्यमसे अपन कलमके माध्यमसँ अपन भाव व्यक्त कऽ ली लेखनमे ई हमरा सभसँ चुनौतीपूर्ण लगैत अछि आ क्रिएटिव ब्लॉग आ बेरिटरीक ब्लॉग ईसभ जानकारी हमरा नहि अछि हम एहि विषयमे नहि जानैत छी बाकी चीज इएह हमर चुनौती अछि लिखयमे कथा